पंदरहां आगस्ट उणिवीह सौ छानवे पंजवीह नवंबर उणिवीह सौ सतहठि ॿ डिसंबर उणिवीह सौ टेवीह हिकु जनवरी उणिवीह सौ असी पंज जुलाइ उणिवीह सौ पंजहठि